हमारे भारत देश में कई प्रकार के कार्यक्रम होते हैं कई प्रकार के त्योहार आते हैं जिसमें डांस अपने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है हमारे घर में पिछले साल शादी हुई थी तो डांस करने में बहुत मज़ा आया था उस टैम पर जब बारात निकली थी तो मेरी दीदी कि शादी थी तो उस टैम हमने डी जे वगैरह लगवाए थे तो कई हमने स्टार्टिंग में जब हल्दी वाला प्रोग्राम था जब हमने कुछ डांसर्स को बुलाए थे उन्हें डांस करके इतनी अच्छी कला दिखाई थी कि हमारे सभी रिश्तेदारों का उन्होंने महा मन मोह लिया था तो वह डांसर उसने सारे लोगों का मन मोह लिया था और उस प्रोग्राम को करने से हमारे घर में काफी अच्छी रौनक आ गई थी तो डांसर वह सारे लोगों को बुला कर हमने बहुत ही अच्छा काम किया था तो डांस का हमारे समुदाय में बहुत महत्वपूर्ण योगदान है क्योंकि किसी भी प्रोग्राम में डांस करना से काफ़ी अच्छा लगता हैं एवम मन में भी अच्छा लगता है ऐसे हमको डांस तो करना ही चाहिए किसी भी विशिष्ट त्योहार पर